नमस्ते मैम नमस्ते बताइए क्या काम था जी जी हो जाएगा कौन सा कलर करवाना है आपको हमारे पास तो बहुत से कलर हैं ब्लू कलर है ग्रीन है व्हाइट है बहुत से ऐसे कलर हैं आपको कौन का है कैसे करवाना है कौन सा कलर करवाना है एक नेरोलॉक का है एक एसियन है एसियन ज़्यादा अच्छा पड़ता है अब उसको करवा सकती हैं जी जी जी जी नौ हज़ार रूपये हो जाएगा दस हज़ार नौ लगभग नौ से दस हज़ार रूपये तक हो जाएगा

आगर आप कोई कोई आपका अपना मन से करवा सकती हैं कोई सा भी कलर करवा लीजिए बाहर तो हमारे हिसाब से वाइट ही अच्छा लगेगा

जी जी हो जाएगा

जी जी हो जाएगा

हमारे यहाँ तो बहुत ही आदमी हैं तो पंद्रह से बीस लोग हैं जो काम करते हैं कितने रूम है आपके घर में जी लगभग दो से तीन दिन में हो जाएगा हम लोग अभी तो छः बज रहे हैं सात आठ साढ़े आठ बजे आ जाएँगे सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगा

यह आप करवा लीजिए बाद में सब समझ लेंगे कम हो जाएगा कम किस लिए नहीं होगा नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हमारे लोग का काम जो है बहुत अच्छा है आपको कोई भी कोई भी शिकायत नहीं होगी जी जी उन लोग की फीस तीन सौ रुपये लेते हैं एक दिन का जी जी जी जी अब और लोग से बोल लीजिए ढाई ढाई सौ रुपये तक हो जाएगा

एक एक हज़ार दो एक हज़ार बारह उरह सौ रूपये हो जाएगा जी जी नमस्ते